देखिए हम के हमको घर में सिले हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें कि हमको सूट और प्लाज़ो ये सब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि हमको घर में कपड़े बने हुए इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि बाहर वाले कपड़े जो होते हैं एक ही सिलाई में रहता है और कच्ची सिलाई रहता है इसलिए जल्दी टूट जाता है हम इसलिए अपनी घर में जो सिला हुआ कपड़ा होता है हम अपने हाथ से बनाते हैं और उसको पहनते हैं वो बहुत मजबूत रहता है और हम अपने हाथ से क्या क्या बना सकते हैं जैसे मैं कि हम अपने हाथ से ब्लाउज बना सकते हैं पेटीकोट बना सकते हैं और ये सूट बना सकते हैं सलवार बना सकते हैं प्लाजो बना सकते हैं कुर्ती बना सकते हैं और जैसे बहुत कुछ हम अपने घर में बना सकते हैं सिलाई के साथ और हम अपने लिए टॉप ऑप टॉप वगैरह बहुत कुछ बना सकते हैं जो चीज हम बाहर ले रहे हैं जो जो कपड़ा हम बाहर ले रहे हैं बाजार में ओ भले ही सस्ते पड़ते हैं बजार के कपड़े लेकिन मजबूत नहीं रहते हैं हम अपने घर में जो चीज बनाते हैं हम अपने हिसाब से बनाते हैं अपने लिए कम्फटेबल रहता है वो कपड़ा वो चीज हमको अच्छा लगता है इसीलिए हमको घर के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और घर में बनाए हुए कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं हम अपने घर के कपड़े पहनने से हमको बहुत अच्छा फील होता है और चाहे चाहे कैसा भी हो हम अपने लिए कम्पटेबल चीज बना सकते हैं सिलाई करके अपने घर में और बाहर में क्या होता है कि हम अपने अपने तरफ से पैसा भी लगाते हैं फिर भी हमारे फिट का कोई भी कपड़ा अच्छा से नहीं मिलता है और इसलिए हम अपने घर में जो बनाते हैं अपने फिट से अपने इंची टेप से नाप ओप के सब अपने हिसाब से बना लेते हैं कपड़ा इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता घर के कपड़े पहनने में और बाहर के कपड़े में यही होता है दिक्कत कि हमको फिट नहीं आता इसलिए हमको बाहर का कपड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और घर के कपड़ा इसीलिए हमको अच्छा लगता है कि हम अपने हाथ से सिलेंगे फिट सिलेंगे